आमच्या तिस्क सावड्डें गांव जें सांगें तालुका पडटा हांगा लोकनृत्य मांडार सादर जाता देखीक देखणी फुगडी दिवली नाच कळशी फुगडी कुणबी धालो आदी तातूंतलें एक फामाद म्हणजे हांव सायबा पलतडी वयतां हांव सायबा पलतडी वयता दामूच्या लग्नाक वयता म्हाका सायबा वाट दाखय म्हाका सायबा वाट कळना हो जावन आशिल्लो देखणी डांस तशेंच धालो आसा शी धालो गे बाये धालांनी खेळुया गे बाये धालांनी खेळुया